हम उत्तर भारती के हैं उत्तर भारत में खाना हम लोग ज़्यादा दाल चावल रोटी सब्ज़ी पनीर आलू गोभी की सब्ज़ी आलू ओ छोले बनाते हैं और सब एही सब बनाते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है चावल बनाते हें चावल धोके डाल देते हैं उसमें पानी डाल देते हैं फिर उसके बाद कूकर में बैठा देते हैं फिर एक सीटी लग जाता है उसको उतार देते हैं इसके बाद दाल बैठाते हैं दाल में पानी डालते हैं दाल डालते हैं इसके बाद नमक डालते हैं हल्दी डालते हैं उसको कूकर में बैठा देते हैं फिर तीन सिटी मारने के बाद उसको उतार देते हैं फिर इसके बाद के उसको फ्राई करते हैं फ़्राई करने के लिए पहले कढ़ाई चलाते हैं चढ़ाते हैं इसके बाद उसमें तेल डालते हैं ज़ीरा डालते हैं मर्चा डालते हैं उसमें टमाटर डालते हैं प्याज़ डालते हैं सब डालके भूनते हैं भूनने के बाद उसमें दाल डालते हैं अच्छा से दाल डालके उसको निकाल देते हैं फिर आटा सानते हैं आटा सानने के बाद उसको रोटी बनाते हैं इसके बाद पनीर लाते हैं उसको धोकर उसको काटते हैं काटने के बाद उसको तलते हैं तेल में तलने के बाद उसको निकाल देते हैं फिर तेल डालके उसमें मर्चा प्याज़ सब डालके टमाटर डालते हैं मसाला डालते हैं उसको भूनते हैं भूनने के बाद उसमें उसमें पानी डालते हैं फिर इसके बाद पनीर डालते हैं फिर नमक डालते हैं उसको ढक देते हैं इसके बाद उसमें धनिया डालते हैं फिर इसके बाद आलू गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी में आलू पहले काट के उसको अच्छा से फ़्राई करते हैं फिर इसके बाद निकाल के उसके बाद फिर तेल डालते हैं उसमें फिर तेजपात डालते हैं प्याज़ डालते हैं उसको भूनते हैं इसके बाद आलू डालते हैं उनको भूजते हैं फिर इसके बाद गोभी डालके भूजते हैं फिर इसके बाद होने के बाद मसाला डालते हैं फिर पानी डालते हैं भूनने के बाद नमक डालते हैं उसको ढक देते हैं इसके बाद हो जाता है फिर बेसन की सब्ज़ी बनाते हैं बेसन की सब्ज़ी में मसाला डालते हैं मसाला और बेसन दोनो मिलाके उसको पोपला जैसे बनाते हैं लपेटकर फिर उसको फ्राए काटते हैं काटने के बाद उसको फ्राई करते हैं फिर उसमें तेल प्याज़ डालके टमाटर डालके उसको फिर भूनते हैं मसाला डालके भूनने के बाद फिर उसमें पानी डालते हैं नमक डालते हैं उसको ढक देते हैं जैसे ही बनाते हैं हमको वो सब खाना बहुत अच्छा लगता है दक्षिण भारती का खाना इडली बनाते हैं इडली के लिए चावल भिगोते हैं उड़द का दाल भिगोते हैं उसको पीसते हैं पीसने के बाद उसको उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा वो खैने वाला सोडा डालके उसको छोड़ देते हैं रातभर उ फूलता है इसके बाद सुबह में उसके इडली वाले बर्तन में उसको हम बनाते हैं बनाके फिर उसका चटनी बनाते हैं चटनी के लिए बादाम को हैं के बाद उसको नमक और मिर्चा और सब डालके उसको हम मीक्सर में पीसते हैं इडली डोसा बनाते हैं वो सब बहुत अच्छा लगता है